जय झूलेलाल मां कशिश थी ॻाल्हायां ऐं मुंहिंजो एरियो आहे सिंधी कॉलोनी पार्क मुंहिंजे मीटर में शायद का गड़बड़ आहे जंहिंजे करे मां कंप्लेन करण थी चाहियां त असांजो बिल पिछले महीने खां वधीक आयो आहे त थी सघे थो शायदि कोई बिल में या मीटर में गड़बड़ हुजे तव्हां हुन खे चेक करण जी कोशिश कंदा ऐं इन परेशानीअ खे निज़ाद ॾियाराईंदा असांखे तव्हांजो ख़ूबु आभारु